हमरा सभके तऽ बहुत इच्छा छै कि कोनो सरकारी नौकरी भऽ जाइ हम सभ तऽ ज्यादा पढ़ल लिखले नहि छी मगर मैट्रीक तक इंटर तक ग्रेजुएशन तक तऽ कम्प्लीट तऽ कऽ लेलहुॅं धीरे धीरे मगर ई चीजके तैयारिओ कयने छेली मगर किछु कारणवश हमरा सभके नौकरी नहि भेल छै तऽ हमरा सभके इच्छा है कि कोनो सरकारी नौकरी अगर मिल जाइ तऽ हम सभ जरूर करै लए चाहब दू पैसा कमाइ ले के नहि चाहै छै अगर दू पैसा कमैबे तऽ घरमे बाल बच्चाके किछु अच्छा कऽ पैबै किछु अपनो अच्छा रहते अकेला अपना पति जे कमाइ छथिन तऽ हुनके भरोसे पर हम सभ रहै छियै हरेक चीज करैमे बाल बच्चाके पढ़ाइमे लिखाइमे अपना कुछ करैमे तऽ हुनका हम हाथ बँटा सकै छिये तऽ ओहि चलते अगर किछु नौकरीके उपाय हो सकै तऽ हम जरूर करब चाहे कोनो नौकरी होइ छोटा मोटा होइ या आंगनबाड़ीमे होइ या टीचरके छै या मने सरकारी जॉब तऽ बहुत सारा उपाय छै नौकरीके तऽ कोइ भी हमरा सरकार अगर नौकरी दऽ देथिन तऽ हम जरूर करै लए चाहबै नौकरी कऽ के दू पैसा जरूर कमाइ लए हम सभ चाहै छी बहुत सारा हम सभ तैयारी भी कयने छेली है मगर किछुमे किछु कारणवश हम सभ न कऽ पेलियै ओइमे कोनो नौकरी तऽ हम सभ तऽ चाहै छी कि किछु कोनो नौकरी हमरा सभके मिल जाइ बस धन्यवाद